मूंखे सितारनि ऐं ग्रहनि जे बारे में ॼाण हासिलु करणु ॾाढो दिलचस्प लॻंदो आहे इन करे मां वधीक त न पर हा नंढनि ॿारनि जा जेके किताब हूंदा आहिनि क़ुदिरत जे बारे में उन्हनि खे पढ़ंदी आहियां ऐं हिकु सफ़ारी करे तमामु सुठी मैगज़ीन ईंदी आहे त जॾहिं मौक़ो लॻंदो आहे उन खे बि रैफर कंदी आहियां उन मां पढ़ी ॼाण हासिलु कंदी आहियां तंहिं खां सवाइ गूगल ऐं यूट्यूब ते एस्ट्रोनॉमी जे बारे में जेके जेका पाण हासिल थी सघंदी आहे उहा कंदी आहियां ऐं पोइ वरी उन खे असांजे पुराणनि किताबनि ऐं सुफ़ी संतनि जो जेके क़ुदिरत ऐं परमात्मा जे बारे में ॼाण ॾिनलु हूंदी आहे उन सां जोड़े करे उन खे वधीक ऊन्हाईअ सां सम्झण जी कोशिशि कंदी आहियां त उन्हनि ॿिनि जे विच में जेको कनैक्शन मिलंदो आहे न उहो मूं उहो मुंहिंजी इन विषय में दिलचस्पी अञा बि वधाईंदो आहे इन करे मां इन खे ज़ारी रखंदी आहियां किताब पढ़ंदी आहियां ऐं सुफ़ी संतनि जो ॻाल्हियूं ऐं जेके पुराणनि किताबनि में ॼाण आहे उहा बि पढ़ंदी रहंदी आहियां